भारत सरकार कलाकारनि खे जंहिंखे अलॻि अलॻि खेत्र आहिनि उन्हनि ते सुठो कमु करे रही आहे ऐं जेके अॼु कल्ह नवां बडिंग आर्टिस्ट कलाकर आहिनि उन्हनि जे लाइ पंहिंजो वर्कशॉप कोर्स ऑर्गनाइज़ करे हुननि जे वाधारे जे लाइ कमु करे रही आहे ऐं हुननि खे तमामु घणा मौक़ा सरकार ॾींदी आहे त जीअं हू अॻिते वधनि अॻिते वधण जे लाइ हुननि जे लाइ स्कॉलरशीप्स आहिनि वर्कशॉप कोर्स आहिनि सर्टीफ़िकेट कोर्सिस आहिनि जिथे हू पंहिंजी कला जो प्रदर्शन कनि था पिया ऐं हुननि खे वाधारो बि मिली रहियो आहे